हय म्हाका एक व्हडलो भाव आनी एक धाकली भयण आसा आता ल्हान आसतानाच हो कोणा बशेन दिसता तो कोणा बशेन दिसता अशी चर्चा एक सादारण ल्हान भुरग्या बद्दल जशी जाता तशीय आमच्याय ल्हानपणांत ही जाल्ली आसूंये पूण हांव जो म्हजो भाव व्हडलो जेन्ना कोणाकूय मेळटा म्हज्या ऑफीसांतल्या मनशाक तेन्ना तो आरे तो कामत तुजो कोण सहजपणें ताका विचारता किंवा म्हाका जर म्हज्या भावाच्या ऑफीसांतलो मनीस जर मेळ्ळो जाल्यार आरे तो कामत कोण असो तो ताच्या मनशाक हो विचारता म्हणजे हाचो अर्थ कितें तरी आमच्या भितर समानता आसतली अशें म्हाका दिसता म्हणजे भाव म्हणून आमचो परिचय हो लोकांक जाता आता व्हडलो भाव कोण धाकलो भाव कोण हो वंय जशें वाडले की थोडें कळपाकूय मातशे कठीण आसता भयण आमची धाकली आता सभावा भितर आवय बापायचे जिन्स हे तशे फुडे गेल्ले आसतात ते त्या मूळे सभावानूय एक तर फरक आसता आगो हो बापायचेर गेला हो आवयचेर गेला अशें लोक हे उलोवन दाखयतात म्हणजे सभावान सुद्दां विविधता किंवा वैविद्य हें आयल्लें आसता थोड्या बाबतींत हें सभाव थोड्यांक बऱ्याक पडटा थोड्यांक हे सभाव वायटाक पडटा पूण एकूण कुटूंब म्हणून एक जे सभाव वैशिश्ट जे कुटूंबाचे म्हण आसता ते सगळे भितर कॉमन आसता म्हण तूमी सगळे कामत हे एकाच पद्दतीन वागतले आं अशें म्हणून कामती बद्दल सगळे आमकां उलोवन दाखयता म्हणजे बारीक बारीक सभाव वैशिशट्यां ही स्वताची वेगळी जरी आसली तरी सुद्दां एक कुटूंब म्हणून आमचेर जे संस्कार जाल्ले आसतात ते संस्कारान आमका भायर हे एक कुटूंबाचो भाग म्हणून आमकां सगळे जाण वळखतात